नमस्ते जी बोलो सर बस बढ़िया सर तुस सनाओ

जी जी रियासी डिस्ट्रिक दो तिन्न जगह् न दिक्खने आह्लियां अगर धार्मिक जगह् दिक्खनी शिवखोड़ी आई जाओ जी बाबा धनसर ऐ नौ देवियां ऐ कटरा तू बीह् किलो मीटर नौ देवियां न जी जी हां जी जै माता दी बस